हमारे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएँ के सुधार के लिए बहुत सारी सेवाएँ अच्छी हो गई हैं लेकिन इसपर सुधार करना आवश्यक है पहले के दिनों में हॉस्पिटल में बहुत सारे मरीज़ मर जाते थे क्योंकि उन्हें अच्छी सुविधाएँ नहीं दी जाती थीं उनको अच्छी दवाइयाँ नहीं मिलती थीं जिसकी वज़ह से उनकी मौत हो जाती थी और अभी के अस्पतालों में बहुत सारा सुधार किया गया है लेकिन और भी सुधार करना आवश्यक है जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे अस्पताल हैं जैसे बी एच यू को ले लीजिए बी एच यू में हम जाते हैं पहले तो बी एच यू में बहुत जादे प्रॉब्लम हुआ करती थी वहाँ पर मरीज़ मर जाते थे बहुत सारे बहुत सारे मरीज़ की हालत खराब हो जाती थी वहाँ सही ट्रीटमेन्ट नहीं होता था लेकिन अभी के दिनों में वहाँ पर अच्छा इलाज़ किया जा रहा है लेकिन वहाँ पर अभी सही से वह लोग कूड़ा कचरा कहीं भी फेंक दे रहे हैं और कहीं भी वह लोग कूड़ा कचरा डाल दे रहे हैं फैला दे रहे हैं जिससे स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है और जिससे हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है और इसको इसपर आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए और एम्बुलेन्स जो आती है कॉल करने पर सरकारी एम्बुलेन्स उसपर वह उसमें भी सुधार किया जाए क्योंकि एम्बुलेन्स सही नहीं होती है अन्दर से न उसमें ऑक्सीजन सिलेन्डर रहता है न ही मेन्टेनेन्स में सुधार करिए एम्बुलेन्स के और बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ हाँ और सुधार के लिए स्वास्थ्य सुधार के लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं जैसे डॉक्टर भी पहले नहीं सही हुआ करते थे और अभी तो पढ़े लिखे आ रहे हैं और अच्छे से ट्रीटमेन्ट पर ध्यान दे रहे हैं और जैसे बी एच यू में तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ रही है जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रही है जिसकी वज़ह से लोगों को बहुत टाइम तक वेट करना पड़ रहा है बारह बारह घण्टे तक लाइन में लगना पड़ रहा है जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा लोगों मरीज़ों की मृत्यु हो जा रही है और बहुत सारे मरीज़ बहुत सारे मरीज़ बेहोश हो जा रहे हैं इसपर सुधार किया जाए और स्ट्रेचर की कमी के कारण बहुत सारे मरीज़ को बाहर सोना पड़ रहा है बहुत सारे मरीज़ों को और बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसकी वज़ह से लोग बीमार पड़ जा रहे हैं और वहाँ पर जाने पर जो लाइनें लगती हैं उनमें मिसबिहेव किया जा रहा है लोगों के साथ मरीजों के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया जा रहा है जिसकी वज़ह से वहाँ पर लड़ाई झगड़ा भी हो जा रहा है और हमारे आसपास के अस्पतालों में अब तो पहले से बहुत ज़्यादा सुधार कर दिया गया है क्योंकि हम हम यहाँ गाज़ीपुर में हैं जहाँ के सदर अस्पताल में पहले से बहुत ज़्यादा सुविधाएँ प्राप्त मिल रही है बी एच यू से भी अच्छी सुविधाएँ इधर मिल रही हैं क्योंकि लोग बाहर बाहर से लोग यहाँ पर आते हैं अपनी वह जाँच कराते हैं और बहुत अच्छी सुविधाएँ मिल रही हैं जैसे लोग यहाँ से जाते हैं तो पहले वेन्टीलेटर नहीं रहता था अब वेन्टीलेटर भी मशीन है वहाँ पर और ऑक्सीजन सिलेण्डर भी हैं बहुत सारे लोग अब वहाँ पर भर्ती होने जाते हैं और अच्छी सी सुविधाएँ हैं साफ़ सुथरा रह रहे हैं हमेशा हर हर पाँच मिनट पर दस मिनट पर वहाँ पर सफ़ाई पर ध्यान दिया जा रहा है पोछा लगाया जाता है बहुत सारी सफ़ाई पर ध्यान दिया जाता है जिसके लिए लोगों को रखा गया है वहाँ पर और वहाँ के लोग जो हैं वह बहुत ज़्यादा इसके इसको लेकर बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं और वह लोग पढ़े लिखे हैं और यहाँ यहाँ पर यहाँ के अस्पतालों में बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग मर जाते थे पहले और अभी अभी के टाइम पर सबलोग पढ़ लिखकर जा रहे हैं और और अच्छे से इलाज़ कर रहे हैं जिसकी वज़ह से लोग बच जा रहे हैं और हमारे हमारे एरिया में बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जिनको अभी ऐसा बनाया जाए और विकसित किया जाए जैसे बनारस के अस्पतालों में विकसितता लाई गई है वैसे इधर के अस्पतालों में भी विकसितता लाइ जाए और